हैलो तव्हां सिंधी रेस्टोरेंट सां ॻाल्हायो था हा मूंखे हिकु ऑडर ॾियणो आहे ॾह माण्हुनि जे लाइ रोटी ठाइण अ रोटी घुराइणी आ अ मूंखे वीह नान खपनि ऐं पंजवीह रोटी खपनि ऐं दालि मखणी हुजे ऐं शाही पनीर हुजे राजमा हुजनि हो हिकिड़ी सुकी सब्जी हुजे रायतो हुजे सभिनि जो छा थींदो हा मूंखे डिस्काउंट बि खपे डिस्काउंट मां ॾह माण्हुनि जे लाइ चवां थी डिस्काउंट सुठो हुजे ठीकु आहे हो छा डिस्काउंट ॾिजो तव्हां हिकिड़ो मुठ मिठो बि हुजे मिठो बि हुजे ऐं अ सलाद वलाद चङो विझिजो रायतो विझिजो चङो ऐं नमकीन वमकीन सभु विझिजो ठीकु आहे ऐं छा खपे मूंखे रायतो वायतो सभु सुठो हुजे मसालो वसालो चङो कजो नमकीन हुजे हा मसालो चङो हुजे ठीकु आहे हा ठीकु आहे केतिरे टाइम में हे ईंदो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे